अ जोङो जुनारफोर फियोब्ला गोबां मुलाम्फा मोननाय दङ दा जेरै हाय माखासे बेदर फाननानै माखासेफोरखौ बिदि गाइखेर फाननानै जुनारफोरखौ जों फैसा मोनो आरो रां मोनो एसे आरो माबायोब्ला बेदर फानोब्ला दानि जुगावसो बिराद बेदर फानो बेदर बायो बेदर फाननाय जायो दा बेहाय जोङो जुनारफोरखौ न'आव फिनानै बेखौ गोबां समाव सिथारनायबो जायो सिथारनानै फानो बाहायबो जोङो फैसा मोनो आरखि जोङो जों गुबुन फालांगिबो खालामदेरनो हायो आरखि दा बेनिखायनो जों बेखौ फियोब्ला मोननै खामानियाव जायो ओजोंहाय जोङो फालांगि खालामबाय ओजोंहाय बा गथायैबो फाननो हाबाय आरोखि जोङो गथायै फानोब्ला जों गोबां फैसा मोनो न'नि थाखाय जोहा खरस खालामनो मोनो न'आव न'नि थाखाय बायदि सिना संख्रि बानलु बायनाय गोबां समाव गाननाय जोमनायबो बायनो हायो बे फैसाजोंनो जोङो न'आव बेखौ फाननानै जुनाद फाननानै जोङो जेरैहाय अमा अमा फिबाय माखौ फानबाय गोबां फैसा मोनबाय जोङो बेफोरबायदि दानि जुगाव मोसौ फियोब्ला माने मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो गाइखेर फाननानैबो जोङो रां मोनो गोबां रां मोनो आरो देरोब्ला फालांगि खालाम फालांगिफोरनो फानहरनो हायो बेखौ फानब्लाथाय जों गोबां फैसा मोनबाय जोङो बेबायदिनो जोङो खरस खालामनो हाबाय आरखि जों दाउनि औ दाउनिफ्राय जों दाउदै मोनो दाउदै फाननानैबो जोङो रां मोनो ओंखायनो फालांगि खालामनाया जुनाद फिनाया फ्राय फ्राय मुलाम्फा दङ गोबां मुलाम्फा जुनादनिफ्राय जोंबो इदिनो गाइखेर मोनबाय आरो अमानिफ्राय अमा बेदर मोनबाय अमाखौ फाननानै जोङो गोबां रां मोनबाय बेफोरबादि जों फालांगि खालामनो हायो आरो जों